जय झूलेलाल मां ॻाईंदी आहियां तेॾीमहिल मां हथनि जी ऐक्सन करे अना ख़ुशी जो हूंदो आहे त ख़ुशी जो स्माइल करे बि मां हाव भाव मुंहिंजा हूंदा आहिनि अना ग़म जो हूंदो आहे त उन हिसाब सां मुंहिंजो हाव भाव हूंदा आहिनि जय झूलेलाल